बिजनस सैक्टर साढ़े जम्मू दा खासकर जिन्ना बी ऐ चाहे ओह् दकानां न चाहे ओह् होटल न चाहे ओह् फैक्ट्रियां न इंड़स्ट्रियां न किश बी ऐ ओह् बड़े अच्छे तरिके कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी स्टेट दी खासकर भामें जम्मू दी होऐ भामें कश्मीर दी होऐ भामें लेह् लद्दाख दी होऐ ओह् इकाॅनमिक ग्रोथ जां ओह्दी डैवलपमैंट आस्तै बड़े अच्छे तरिके कन्नै अपना कंट्रीब्यूशन देआ दा ते जि'यां अगर बिजनस चला दा लोक जेहड़ा ओह्दे कन्नै जाबां जेड़ियां रोजगार जेह्ड़ा पैदा होंदा एह्दे कन्नै और हजारें लक्खें लोकें दियां नौकरियां मिलदियां जेह्दे कन्नै उं'दे घर परोआर सब चलदे न बच्चे स्कूल जा दे न सब किश ते ओह् एह् सारा जेह्ड़ा बिजनस सैक्टर ऐ ओह्दी कंट्रीब्यूशन ऐ ओह्दे बाद जेह्ड़ा बिजनस सैक्टर दा अपना जेह्ड़ा टैक्स बगैरा पे करदा सरकार गी और उ'नें टैक्सें कन्नै जेह्ड़ी एह् डैवलपमैं होंदी पूरी स्टेट च अगर पूरी पूरे भारत च जेह्ड़ी डैवलपमैंट होंदी उस्सी बी ध्यान च रखदे होई मतलब कि जेह्ड़ा बिजनस सैक्टर ऐ बड़े अच्छे तरिके कन्ने अपनी कांट्रीब्यूशन दिंदा होर अगर एह् जिन्ना बिजनस सैक्टर साढ़ा फले फूले जो बी ते एह्दे कन्नै बढ़ोतरी होंदी रोज़गार दी बी होर होर टैक्स जंदे जेह्दे कन्नै डैवलपमैंट बधदी एह् सारी चीजें कन्नै दिखदे होई कि जम्मू दा बिजनस सैक्टर बहुत अच्छा चलै दा भामें ओह् दे च भामें कटरां औंदा भामें जम्मू ऐ भामें ओह्दे च कश्मीर ऐ सारी जगह् अगर बिजनस सैक्टर अच्छा करे तां टैक्स बधनगे होर साढ़ी जेह्ड़ियां एह् नौकरियां न जेह्ड़े लोकें दे जाॅब आपर्चुनिटी सारी बधदियां ते पूरी स्टेट आस्तै पूरी यूनियन टैरेट्री आस्तै इक बड़ी अच्छी चीज ऐ और सरकार गी कि जेह्ड़े कि अच्छे कदम लै दी सरकार उ'नें ई होर थोड़े कदम लैने चाहिदे कि एह् जेह्ड़ा बिजनस सैक्टर ऐ कि एह् थौह्ड़ा होर फले थोह्ड़ा होर फूले कि जेह्ड़े अपनियां जि'यां आखेआ हा में कि नौकरीयां न जेह्ड़ियां जां टैक्स न जां होर कोई जेह्ड़ियां चीजां न जिं'दे कन्नै फायदा होई सकदा इस इस यूनियन टैरेट्री गी ओह् होना चाहिदा